एहन हमरासभकेँ मिथिलामे पाबनि हुए त्यौहार हुए उत्सव हुए सभटा हमरासभकेँ किछुसँ किछु नीके सिखबैए पाबनि तिहार होइए तऽ छठि भेल तऽ डोमके बासनके काज भेल जुड़ि शीतल पाबनि इएह हमरासभकेँ एलाह तऽ कुम्हारके बासनके काज होयत तऽ जखन हमसभ एक दोसरसँ हिलिमिलि कऽ रहबै तखने हमरोसभके सहयोग हुनका भेटतनि हुनकर सहयोग हमरा भेटत आ भेट रहल अछि सभगोटए तऽ सभटा हमरासभकेँ हिलिमिलि कऽ सिख रहनाइ सिखबैए एहन उत्सव कोनो होइए तऽ ओहिमे हमरासभकेँ वेद पुराण सिखबैए जे अहाँ ब्राम्हण खाउ खुआउ कुमारि खुआउ बटुक खुआउ तऽ ओहिमे हमसभ समाजमे आसपड़ोसमे मिलि कऽ रहब तखने ने एकटा ब्राह्मण भेटत हमरा आर कुमारि भेटत बटुक भेटत सभटा भेटत आ अगर नहि मिलि कऽ रहब तऽ कतयसँ ताहि द्वारे हमरासभकेँ ई कोनो नहि अइ जे ई सूद्र छथि आ हमसभ ब्राम्हण छी आ हमसभ सोति छी ओहिसभसँ हमरासभकेँ सभक सहयोग हमरासभकेँ काज अबैए जे आ लेबऽ पड़ैए ओहि द्वारे हमसभ सभगोटए सहयोग एक भऽ कऽ रहैत छी हमरासभकेँ उठनाइ बैठ बैसनाइ सङ्गहि हमसभ करैत छी